जी भरत साइकिल स्टोर हँ अहाँके फोन कऽ रहलहुँ कि छै जे शिकायत दर्ज करबैलए कारण जेकि एखन जे पछिला सप्ताह जे बेटालए साइकिल हमसब आबिकऽ किनने रही ओ जतबा ओकर जे तारीफके पुल बान्हल गेल ओहि मोताबिक तऽ ओ सही नहि बुझा पड़ि रहल अइ एखन एतबा कम समयमे एतबा ओहिमे समस्या आबि रहलैए घण्टी जे छै फर्स्टे दिनसँ जे छै बाजब बन्द अइ पैडिलसँ लऽ कऽ पूरा जे छै चक्काके गोली ओली सब लागैए कि पहिनहिसँ जे छै ओकर हालत दब छै हुँ तऽ नया चीजमे चेन जे छै ओहो जे छै हमरा बुझा पड़ि रहल अइ जे ओ कोनो खोलल ओलल साइकिलके लागि गेल हेँ ने कि भऽ गेल हेँ कुल मिलाकऽ एहि तरहसँ जे अगर ग्राहकके सङ्ग अगर बेवहार हेतै एहि तरहसँ बताओल किछु जेतै आओर साइकिलमे खराबी तमाम तरहके निकलि रहल अइ एतबा कम समयमे ई तऽ अहाँके प्रतिष्ठानोलए नीक गप नहि भेल नहि नहि ठीक छै ओ अपनेँ ठीक छै हम बुझि रहलिए जेकि अपनेँ कहै छी जे ओकर जे भी हेतै ओकर सुधार फ्रीमे हेतै ठीक छै ओ लेकिन नहि ने मकसद भेलै हमरा कहैके मतलब कि जाहि बातपर जे डीलिङ्ग भेलै ब्राण्ड भेलै दोकानके ब्राण्ड भेलै अपन एकटा पोजिशन भेलै प्रतिष्ठा भेलै ओहिपर ने लोक विश्वास करै छै अरे बिजनेस व्यापार एक दू दिनके चीज छिए नहि साइकिल भी एहन चीज नहि छिए जे कि एकबेर लऽ लेलाके बाद दोबारा आदमी ओ नहि लऽ सकैए से बात नहि छै लेकिन कहैके मतलब अगर कोनो चीजपर भरोसा छै आदमीके कोनो ब्राण्डपर भरोसा छै तऽ ओकरा जरूर ओहि चीजके धिआन रखबाक चाही चूँकि ई बहुत पैघ चीज नहि छिए अरे साइकिले कि छिए दोसर साइकिल दोसर जगहसँ आदमी लऽ लेतै हेँ दिनभरिमे आदमीके इएहटा काज तऽ नहि छै कि हम साइकिल कोना लेबै आओर कतऽसँ लेबै लेकिन कहैके मतलब एतेक सुन्दर एतेक रेप्यूटेड एतेक पुरान अहाँके प्रतिष्ठान अइ तखन एहि तरहके अगर शिकायत ग्राहकके हुअए तऽ ई नीक गप नहि ने अहाँ नीक लोक छी हम से बुझै छी अहाँके सारा बेवहार बढ़िआँ अइ लेकिन जे भी होइ आखिर ई समस्या तऽ आइ हम देखि रहलहुँ हँ नहि नहि ठीक छै हम ओहिलए नहि छै हम आएब आओर ओकरा जे छै ठीक छै अच्छा अच्छा चलू ठीक छै धन्यवाद